हमर गाँवमे जे विज्ञापन कोनो जे हम दोसरके लेल जे करबै बहुत जादा होइ छै जे कि हर घरमे आब टी वी लागल छै ओही कोनो साबुनेके जे प्रचार होइ छै कोनो साबुन रहऽ कोलगेट रहऽ हर चीजके सर्फ साबुन देहके साबुन कपड़ा वला साबुन या बरतने धोइ वला साबुन जे बर्तन धोइ वला जे विम जेल जे होइ छै ओ सब साबुन यानी आब तऽ यानी कपड़ा तपड़ा हर चीजोके लेल कोनो जे नीक कम्पनी रहै छै चाही ओ सबके लिए प्रचार एकटा मोबाइलोके प्रचार फ्लिपकार्ट सब जे होइ छै ओ टीवीये पर कएल जाइ छै ओहाए सँ लोक अपन बुझि गेल जे सब घरमे आब तऽ टी वी छै टी वी सँ पता चलि जाइ छै जे प्रचार दै छै सब एहिसँ लोक अपन समझि लेलक एहि अपन विज्ञापनसँ समझि गेल हमरो कोनो जे कोनो चीज हेतै दैके हमरा मन छै जे ई चीज हमरा सगरे प्रचार करा कऽ हर जगह हमरा बेचनाइ छै अथि केनाइ छै तऽ हमहु अपन ओ टी वी वला पर कॉल कए कऽ अपन यानी बतेबै जे हमरा ई चीजके हमरो ई चीजके लिए कए दिय यही हम कहै छियै कि अपनासँ व्यवसाय यही विज्ञापन हम अपन करैला चाहै छियै